हलो नमस्कार सर जी आप स्विगी से बात कर रहे हैं मैंने आप पे एक ऑडर किया था खाने का जिसे किसी कारणवश रद्द करना पड़ रा है तो उसे रद्द करने के लिए आप उसका उसका ऑडर रद्द कर दीजिए मुझे किसी कारणवश कहीं बाहर जाना पड़ रहा है जब आपका ऑडर आएगा मैं घर पर उपस्थित नहीं रहूँगी इसलिए आप मेरा ऑडर रद्द कर दीजिए और जो आपसे निवेदन है जो भी मैंने आपके अकाउंट में पैसा दिया है ऑडर के लिए उसे कृपया करके वापस भेज दीजिए जी सर आप वापस भेज दीजिए

हाँ जी सर आप मेरे एकाउंट में ही वापस भेज दीजिए जी सर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के कारण मुझे जाना पड़ रहा है इसलिए मैं वहाँ तब उपस्थित नहीं हो सकती हूँ आपकी आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहते हैं कृपया करके आप आदेश रद्द कर दीजिए आपसे अनुरोध है जल्द से जल्द मेरे आपसे अनुरोध है जल्द से जल्द मेरे मैंने जो भी ऑडर की भुगतान किया है उसे कृपया करके आप मेरे एकाउंट में वापस करवा दीजिए धन्यवाद ऑडर संख्या ऑडर संख्या ऑडर संख्या है चार छः दो आठ नौ छः

हाँ जी सर आप कहाँ काम करते हैं सर स्विगी पे ओके सर